ہیلو کیا آپ ایمیوزون کسٹمر سروس سے بات کر رہے ہیں میں کچھ دن پہلے ایمیزون ایپ استعمال کر رہا تھا تو مجھے وہاں ہیڈ فونس دکھائی دیئے تھے جو کہ پانچ ہزار روپئے کے تھے میں نے وہ ہیڈ فونس آڈر کر دیئے لیکن جب آج وہ ہیڈ فونس مجھے ملے تو میں بہت اداس ہو گیا کیوں کہ یہ بہت بھاری ہیں اور ان سے سر میں درد ہونے لگتا ہے ان کے اسپیکر بھی اچھے نہیں ہیں ان کی پیکنگ بھی اچھی نہیں تھی یہ موبائل سے جلدی کنیکٹ نہیں ہوتے تھے ان سے کانوں میں درد ہونے لگتا تھا مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ان کو خرید کر میرے پیسے ضایع ہو گئے ہیں